ناسک ضلع میں کئی مقامی صنعتیں اور کاروبار معیشت کے لئے اہم ہیں ان میں کھیلوں کی تختیاں زرخیز زرعی اور زیرزمینی مسائل کی تیاری چھوٹے پودوں کی کاشت لکڑی کاری اور سرمائی کپ اور کپڑے کی تختیاں شامل ہیں یہ صنعتیں وقت کے ساتھ کب پذیر ہو چکی ہیں جیسے کہ ضروری اشیاء کی تیاری میں بہتر مشینیں استعمال ہوتی ہیں کاشت کینوں میں ترقی ہوئی ہے وسائل و نقل و حمل میں بھی تسلی بہتر آئی ہے جو مقامی مصنوعات کو بازاروں تک پہونچانے میں مدد فراہم کرتی ہیں ان صنعتوں کو کئی چیلنجز اور مواقع کا سامنا کرنا پڑتا ہے